अरिया गाॅंव सऽ बाजे छियै बहुत दिन सँ हम फोन लगबै के प्रयास मे छियै फोन नहि लागै छै कोनो समस्या छै कि जे एतऽ कतौ हमरा जेनाइ रहै अत्ते दिन सँ तऽ अहाँकेॅं कि समस्या यऽ बताबु तऽ हमरा कहीं जेनाइ छै बहुत जरूरी काज छै तऽ अत्ते दीन सँ गाड़ी के हम बहुत इंतजार कय रहल छियै फोन लगतै फोन लगतै फोने नहि लगै छै